मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है और मुझे सच में लगता है कि बाइक चलाना कभी कभी बहुत ही थकावट महसूस कराती है बाइक चलाते समय हमें कई प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए जैसे कि हमें अगर मौसम ख़राब हो तो बाइक चलाने नहीं जाना चाहिए या कहीं सफ़र भी नहीं करना चाहिए बाइक से बाइक चलाते समय हमें हमेशा अपने पास हेलमेट का उपयोग करना चाहिए हेलमेट हमारे शरीर की देख भाल करता है ख़ासकर हमारी गर्दन की सुरक्षा रखता है अगर ग़लती से हम हम ध्यान ना दे पाएँ रास्ते पर और कहीं अगर हम गिर जाएँ तो बाइक

ज़्यादा हमको नुक़सान नहीं होता है हेलमेट लगाने से बाइक चलाते समय हमें अपने साथ पेट्रोल का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान कर चलो लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो पेट्रोल हमें साथ लेकर जाना चाहिए टंकी भरवाने के बाद अलग से पेट्रोल भी रखना चाहिए ताकि अगर बीच रास्ते में कहीं पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो अगर पास में कोई पेट्रोल पंप भी ना हो तो हम उस पेट्रोल का उपयोग कर सकें और उस बाइक पर जाते समय हमें पानी भी साथ लेकर जाना चाहिए ताकि हमें प्यास लगे तो हम उसका उपयोग कर सकें बाइक चलाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जंगल वाले रास्ते से ना जाएँ उबड़ खाबड़ जगह से ना जाएँ मेन रोड से जाएँ कच्चे रस्ते से भी मुश्किल से बाइक निकलती है बरसात के मौसम में तो बरसात के मौसम में कच्चे रास्तों से हमें सफ़र नहीं करना चाहिए बाइक चलाते समय हमें हमारी गाड़ी को स्वच्छ एवं साफ़ रखनी चाहिए और हमें उस पर गंदगी नहीं करना चाहिए बाइक चलाते समय हमें उसकी बाइक चलाने से कहीं भी बाइक ले जाने से पहले हमें उसकी देख रेख करनी चाहिए के बाइक के टायरों में हवा है या नहीं या बाइक में ठीक से हवा है या नहीं पेट्रोल है कि नहीं ब्रेक फेल वग़ैरह तो नहीं है इस टाइप से हमें बाइक की देख भाल करने के बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए उसके बाद ही हमें सफ़र पर बाइक से जाना चाहिए बाइक चलाते समय हमें जंगल वाले रास्तों से नहीं जाना चाहिए क्योंकि जंगल में बहुत प्रकार के जानवर होते हैं जो डायरेक्ट हमला भी कर सकते हैं और अगर कहीं जंगल वाला रास्ता ही है दूसरा अन्य कोई रास्ता नहीं है तो हम जंगल वाले रास्ते से जा सकते हैं परंतु सावधानी पूर्वक जैसे कि जंगल बीच से है तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी निकल सकते हैं ताकि हमें कोई जानवर अटैक ना कर सके हम पर हमला ना कर सके और हम सुरक्षित रहें मैं इस प्रकार हम बाइक चलाते समय कई प्रकार की सावधानियाँ बरत सकते हैं